ओइ नों सोनजिना दा हाबानि सिथेज इरि लाबोयोदा नोङो ओमफाय दामफ्रा बिसिबां लायो मोजां साजायबालाय बेसेबां लायो इसे खम जाया ओमफ्राय लाबोबा

मोजां मोजां बे बिबार इरि गोनांफोरखौ लाबोदो

थ्रिस थारिखआव बिस थारिखआव बेखायनो एदबान्स सोंहरखाबाय इसे मोजां मोजांखौ लाबो ओमफ्राय बे देलायग्रा इरि हिनजाव गोदाननियाबो नों खालामखायो दा

बेसेबां बेसेबां लायो मेखाब खालामनाया इसे मिदोलाव नांगौमोन औ दे बे थाखिफोरखौनो लाबोदो थाखि बाबो जायो औ जायो बे हिनजाव गोदाननि देलायनायफोरखौ इसे जोंथि माथि गोनांफोरखौ लाबोदो साजायनाफ्रा गामिया सान्थिपुर

औ दे होमबालाय